खंयचोय कपडो सिलॅक्ट करतना म्हाका ताजी सायझ परफॅक्ट जाय आसता ताचेच बरोबर म्हाका म्हज्या आवडीचो रंगूय मेळप खूब गरजेचें सायझ परफॅक्ट मेळपा खातीर ऑनलायन मेळपा खातीर ताचे बरोबर जो सायझ चार्ट येता तो पळोवन जाय तसो आपली सायझ सिलॅक्ट करूं येता ती सायझ सिलॅक्ट करतकीर आपल्याक जाय तो रंग आसा काय ना हें पळोवपाक जाय तें पळयतकीर म्हजो म्हजो आवडटो रंग जो आसा तो तांबडो आसा तांबडो रंग म्हाका जर म्हजे सायझीन मेळत जाल्यार हांव ती उडी घेतलें